हेलो सर हमको एक शूज लेना था एक शूज लेना था जूता जूता सर यह का हाँ सर अभी एक नया कोई कंपनी जो बेस्ट होगा हाँ जी सर जी सर जी सर जी सर एक आथि क्या कहता है बाटा बाटा का चप्पल होगा आपके पास हाँ

अच् अच्छा हाँ क्या कहता है फ्लाइट का यह अच्छा चलता है तो कितना कितना रेंज तक आ जाएगा फ्लाइट का जी हाँ पाँच सौ तक जी अच्छा हाँ सर यह क्या कहते क्या कहता है जूता अगर यह कहते है शूज जो है वह कैंपस का कितना क्राइम कैंपस का शूज़ कितना रेंज तक अच्छा आ जाएगा अच्छा क्वालिटी का जी सर अच्छा पंद्रह सौ तक बेस्ट क्वालिटी का आ जाएगा और सर यह तो है अभी आप दुकान पर हैं सर आ सर यह अभी हम शाम में आते हैं अभी तो थोड़ा धूप है हाँ तो वही तीन साढ़े तीन बजे तक आएँगे तो दो जूता लेना है जी सर जी हाँ